جی ہاں میرا بھائی ہے وہ کرکٹ کھیلتا ہے اور وہ کافی ٹائم سے کرکٹ کھیلتا ہے اور بہت اچھے لیول پہ کرکٹ کھیلتا ہے اور وہ کرکٹ میں ہی دلچسپی رکھتا ہے تو ہمارے یہاں پر کچھ اکیڈمی ہیں جہاں سے کوچنگ لیتے ہیں تو میرا بھائی بھی ایک اکیڈمی سے کوچنگ لیتا ہے اور وہ لوگ کرکٹ کے بارے میں اچھے سے اسے گائڈ کرتے ہیں اور وہ سیکھ رہا ہے اچھے سے وہ لوگ سکھا رہے ہیں تو ہمارے یہاں کرکٹ سیکھنے کے لیے کوچنگ اچھے سے دی جاتی ہے جو میرا بھائی بہت اچھے سے سیکھ رہا ہے اور کرکٹ کے لیے اس کو آسانی ہو رہی ہے کرکٹ سیکھنے کے لیے کیونکہ وہ کرکٹ میں بہت دلچسپی رکھتا ہے